में अपने दिनै दी शुरुआत इ'यां करनी आं कि में सवेरै जल्दी उट्ठी जन्नी आं इ'यां पंज छे बजे कदें पंज बजे कदें छे बजे इ'यां उट्ठी जन्नी आं छे बजे साड्डे छे धोड़ी मैं उट्ठी जन्नी आं उट्ठियै पैह्लै में अपना भगवान गी नमन करनी आं भगवान गी मत्था टेकनी आं बैठे दे ते फेर में उट्ठियै थोह्ड़ा बाहर जन्नी आं थोह्ड़ा वाक वूक करी लैन्नी आं फेर में आइयै थोह्ड़ा मेरा इ'यां सफाई च थोह्ड़ा ऐ कि में सफाई सफुई करनी ऐ कि में जियां हून कोई चादर बगैर लैती दी ऐ सौने आस्तै जां ठीक करनी आं भला में आइयै ओह् करनी आं ठीक फिर में केह् करना में गरम पानी पीनी आं इक गलास मतलब किचन च जाइयै गरम पानी पीना इक गलास दा ते फिर में अपना फ्रैश फ्रुश होइयै पूजा शूजा करियै ते फिर में ब्रेक्फास्ट करी लैन्नी आं कदें कदें जल्दी गै सवेरै कोई अट्ठ साड्डे अट्ठ धोड़ी ते ब्रेक्फास्ट करियै ते फिर में झाड़ू करी लैन्नी झाड़ू मारी लैन्नी बाह्र झाड़ू मारना ते फेर झाड़ू पौचा करियै ते एह् में तुसेंई सना दी आ कि जियां जिस दिन छुट्टी होवै अ'उं घर होआं झाड़ू पौचा करियै में फ्री होई जन्नी आं कोई दस साड्डे दस धोड़ी फ्री होइयै ते फिर में इ'यां थोह्डै़ चिर फोन चलाई लैन्नी आं फोन चलाया इ'यां अद्ध घैंटा चलाया फिर अपनी थोह्ड़ी स्टडी बगैर कीती इ'यां कोई डिक्शनरी बुक ले लेई इ'यां ओह् पढ़ी लेई जां कोई अपना कालेज दा किश कम्म होऐ ओह् करी लेआ ओह् करियै अपना ते थोह्ड़ी रैस्ट करी लैन्नी आं फेर दपैह्री थोह्ड़ा सेई सुइयै फेर रुट्टी छुट्टी खानी दपैह्र आह्ली ते फिर में भांडे भूंडे मांजी लैन्नी आं किचन च थोह्डी मम्मां दी मदद कराई ओड़नी आं ते ओह्दे बाद च दोबारै बैठी जाना ऐ पढ़ने ई ते इ'यां बिच्च इक दो बारी कुदै फोन यूज करी लेआ नेईं तां अपना पढ़ने बेही जाना मैथ्स में इ'यां करदी रौह्नी आं साल्व ते फेर ओह्दे बाद च शामीं आह्ली चाह् चू पीती ते कोई चार साड्ढे चार पंज बजे चाह् चाह् पियै ते फिर थोह्ड़ा इ'यां अंदर बाह्र वाक करियै इ'यां मन करदा ऐ कि बाह्र खुल्ले च होई जा ते ओह्दे बाद च केह् करना ऐ कि फिर में मम्मां कन्नै थोह्ड़ी मदद कराई ओड़नी आं सब्जी सुब्जी बनाई ओड़नी आं इ'यां शामी आह्ली ते ओह् कराइयै फिर पूजा शूजा करी ओड़नी आं शामी आह्ली कोई अट्ठ बजे दे करीब इ'यां पूजा करियै ते फिर फिर अपने सोने आस्तै इ'यां बिस्तर बगैरा पाई ओड़नी पाई ओड़नी आं ते ओह्दे बाद च में रुट्टी छुट्टी खानी फिर कुदै थोह्ड़े जेह्के होन भांडे में मांजी ओड़नी आं आपै गै ओह् मांजियै ते फिर में बेही जन्नी आं थोह्ड़ा चिर इ'यां न्यूज लाई दी होंदी ऐ ओल्लै राती दे टाइम ते ओह् दिक्खनी कोई अद्ध घैंटा ते ओह्दे बाद च में अपना कम्म जेह्का जेह्का रेही गेदा होऐ जां कोई होर पढ़ने आह्ला होऐ जेह्का बी ऐ ओह् में अपना स्टार्ट करी ओड़नी आं फिर में करीब इ'यै में राती ज्यादा देर पढ़दी रौह्नी आं बारां इक इक दो बज्जी जंदा ऐ मिगी इ'यां डेली ते सवेरै उट्ठ्ने थोह्डी प्रोब्लम होंदी पर उट्ठी जाना फिर जि'या एह ऐ कि हून अगले दिन समझो असें में कालेज जाना जां कुदै कम्म जाना ऐ ते में सवेरै सबेलै उट्ठियै उ'यै न्हाई में अपना फ्रैश फ्रुश होइयै जेह्का थोह्ड़ा कम्म केईं बारी लेट होआ दी होन्नी आं गड्डी जा दी होंदी ऐ फेर में झाड़ू शाड़ू नी मारनी होन्नी आं अपने रेडी होइयै ते पूजा शूजा करियै फ्रैश होइयै ते में निकली जन्नी आं कालेज आस्तै मतलब इ'यां मेरे क्लास अगर ग्यारह बजे होऐ ते मी कालेज च घरा अट्ठ सवा अट्ठ निकलना गड्डियां आंदिया ओह्दे च आना पौंदा ऐ दो तीन गड्डियां चेंज करना पौंदिया न ते फिर में कालेज आइयै कालेज दा अपनी जेह्की क्लासेस बगैरा होंदिया ओह् लान्नी आं ते ओह्दे बाद च कालेज मैक्सिम्म मेरी क्लासां जि'यां दो तीन बजे दे करीब खतम होई जंदियां न कुतै टाइम होऐ भाई आं गड्डी लेट जानी ऐ इ'यां अग्गू दा ते लाइब्रेरी बे'ई जन्नी आं ते नेईं तां अगर गड्डी दा टाइम होऐ कि आं पता की इत्थुयां पैह्ले अम्फ्लै धोड़ी जाना ते फेर ओह्दे अग्गें बी इक होर गड्डी जाना फ्ही चेंज करनी ऐ ते भलां टाइम होने आह्ला ते फिर में जल्दी निकली जन्नी आं कालेज तां ते नेईं तां इ'यां में लाइब्रेरी बौह्नी आं ते कालेज चली जाना अ'सां जेल्लै निकली इद्धरां कालेज तां ते पुज्जियै अपने स्टाप उप्पर उद्धर बैठना अग्गुआं गड्डी ते फिर में इ'यां कोई पुज्जनी में उ'यै सवा पंज साड्ढे पंज गै पुज्जनी आं घर साड्ढे पंज गै मेरी गड्डी ज्यादै मीं उयै थोह्न्दी ऐ ते ओह्दे च जन्नी होन्नी आं में घर ते घर जाइयै अपनी यूनिफार्म बगैरा उतारियै ते अपना फ्रैश फ्रुश होइयै ते चाह् बगैरा पीनी ओह्दे बाद च थोह्ड़ी रैस्ट करियै फिर में शामी आह्ली पूजा शूजा करियै फिर करियै पूजा शूजा कीती फिर दबारै डिनर करी लेआ फिर ओह्दे बाद च में अपना जेह्का ऐ कम्म जेह्का स्टडी आह्ला ओह् में बे'ई जन्नी आं करने ई फेर में अपना उ'यै पढ़दी रौह्नी आं ज्यादा देर तक बारां इक दो बज्जी जंदा ऐ बस इ'यै मेरे दिन दी शुरुआत होंदी ऐ